हँ अलग अलग भेलै हँ

हँ हँ कहूँ ने अहि कहूँ की कहैत छियै अच्छा कहू की हँ हँ

हँ हँ हँ

कतऽ रहैत छी बड़ आनन्द हँ ई परबमे बड़ आनन्द आबैत छै

हँ हँ हम निगेटिव की पोजेटिव यही छै कि हमरो बड नीक लगैत छै ई फेस्टिवलमे कतहुँ रहैत छियै तऽ अपना नहि नहि नहि नहि हम तऽ नहि करैत छियै हमर सासु माँ करैत छथिन हमर माँ करैत छथिन तऽ देखैत छियै हुनका बड़ तीन दिनके सहै छथिन अपने किछु नहि पानि नहि किछु अन्न नहि

हँ हँ बड़ बड़ भारी ई परब छै सब नहि कर सकैत छै ने हुनका खातिर आस्थाके साथ

हँ नहि ओएह होइत छै तऽ जते रहैत छै तऽ कोशिश करैत छी जे छुट्टी नहि कतहुँ भी रहू अपना घर पर पहुँचे पहुँच जाउ छठ पर्वमे नीक नीक कपड़ा बाल बच्चा सब खातिर खरदैत छियै सास खातिर भी फिर पूजा पाठके सामग्री सबसे बड़ ओकरोमे तऽ बड़ टाइम लगैत छै ने मार्केट जाके समान सब खरीदबाके रहैत छथिन ओसब कम से कम पाँच छओ दिन तऽ चाहिए छुट्टी ओ ओ जे करैत छथिन तऽ ओ तऽ घरमे बैठैत छथिन ओ

हँ वाह बड़ नीक बड़ नीक कहलियै मैम ठीक हँ कहैत छथिन रखे खातिर हूँ हूँ हूँ बड़ नीक छै लेकिन पर्व करहे पड़तै बिहाके सबसे पवित्र पावनि पर्व छै ई ठीक